नमस्ते अरे इतना काम है बीज़ी रह रहे हैं क्या किया जाए बहुत सारे काम है सब बढ़िया बढ़िया अपना बताइए फरचूँड़ कैसे

फरचुन लेना था चीनी का इस टाइम रेट कैसे चल रहा है कैसे रुपया हे किलो इतना महंगा पहले कहाँ तिल कैसे है

अरे मुझे में तो वही रेगुलर कहाँ जाऊँगी तो मेरे को तो पाँच किलो चीनी चि थी दो किलो रिफाइन्ड चाहिए दोकिलो तेल चाहिए था और कैसे रुपये लीटर है इतनी महंगाई बढ़ गई इतना ज़्यादा अरे नहीं नहीं आप दुकान बंद कर दे फिर हम ग्राहक लोग कहाँ जाएंगे फिर तो अरे बिल्कुल बिल्कुल और तब मेरे पर्ची बनाइए फिर उसके बाद में सामान दीजी हाँ हाँ कट कट कर देंगे धीरे धीरे सब काटा देंगे अरे यार हो जाएगा धीरे धीरे कट जाएगा सब इस टाइम ख़ुद बहुत उधारी का तो चल रहा है इतना कि क्या ही बताया जाए हाँ घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर खर्चा तो है ही न है चलिए धीरे सब कुछ सरा पैसा काटा देंगे आपका हमे कुछ सामान दे दीजिये उधारी हँ समझते हैं आपकी बातें बिल्कुल समझते हैं क्या किया जाए थोड़ा पैसा का दिक्कत है न इसलिए सब करना पड़ रहा है उधारी नहीं तो आजकल कौन चाहता है कि हम लोग उधारी लें सब सोचता है कि क्यास से ही लें ओके नमस्ते नमस्ते